میری ذاتی زندگی میں سب سے بڑا چیلینج کووڈ بیماری کے دوران آیا جب میرے دوست کی طبیعت خراب ہوئی اور چاروں طرف بند کا ماحول تھا ساری دکانیں بند تھیں اس طریقے کا کچھ میڈیکل یا پھر ہاسپیٹل تو کھل رہے تھے لیکن وہاں تک ہماری پہنچ نہیں تھی تو ذہنی طور پہ ہم ہمیں اس چیلینج سے گجرنا پڑا کہ کس طریقے سے اس بیماری سے دور ہوگی اور کس طریقے سے اس کے علاج ہمیں ہم تک پہنچے گی کس طرح ہماری جیون میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا اور ذہنی طور پر بہت پریشان رہے ہیں پھر سے قابو تب آیا کہ جب مجھے میرے ایک اور دوست نے میری مدد کی اور وہ مجھے میرے دوست کو ہاسپیٹل تک پہنچایا تب مجھے تسلی ہوا اور ذہنی طور پہ میں اس پر قابو پا سکا